हम बेगूसराय ज़िला के रहने वाले हैं हमारा हमारे यहाँ विकास की बहुत कमी है हमारे यहाँ शिक्षा की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए पहला अच्छा शिक्षक होना चाहिए दूसरी व्यवस्था इस्कूल में जो जितने भी बच्चे जाएँगे पढ़ने के लिए उसको अच्छे से होनी चाहिए व्यवस्था टेबल कुर्सी पन्खा गाइडलाइन अच्छी होनी चाहिए वहाँ का शिक्षक को चाहिए हम अपने बच्चे को जितने भी बच्चे आते हैं वह विद्यार्थी उसको अच्छे से पढ़ाएँ उसको क्लास में अच्छे से अटेन्डेन्स का सीरियल वाइज़ सीरियल हर क्वेश्चन समझाएँ यह नहीं कि आए और टीचर लोग बैठकर चले जाएँ और बच्चा हो हल्ला कर दे और चला जाए पढ़ाई नहीं हो ऐसा नहीं होना चाहिए शिक्षक को चाहिए सर्वप्रथम हम अपने बच्चे को आते हैं तो उसको शिक्षा का अच्छा ज्ञान दें अच्छी पढ़ाई दें उसकी व्यवस्था अच्छी बनाएँ और दूसरा स्वास्थ्य विभाग का स्वास्थ्य में भी हम अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए जिसमें गाड़ी की सुविधा हो कोई भी इमरजेन्सी गाँव में हो तो उसमें आएँ फ़ोन करें तो आएँ उसके बाद जाएँ तुरन्त लेकर वहाँ अच्छे डॉक्टर की व्यवस्था हो अच्छा रहने का अच्छे ट्रीटमेन्ट की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि आदमी सरकारी हॉस्पिटल जाना नहीं चाहते कि वहाँ अच्छी व्यवस्था नहीं होती है इसीलिए कम से कम सरकारी हॉस्पिटल में अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए मरीज़ जाए वहाँ देखभाल डॉक्टर करे नर्स करे ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए और स्वास्थ्य विभाग वाला को चाहिए कि अच्छी सुविधा दें पेशेन्ट जाए उसके लिए चेयर मँगवाएँ उसको टाँगकर ले जाए ऐसा होता है बहुत आदमी सरकारी हॉस्पिटल में जाता है कोई देखने वाला नहीं होता है मरीज़ पड़ा हुआ है उसको कोई देखता नहीं है क्या करें नहीं करें ऐसा नहीं होना चाहिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए हर विभाग को चाहिए हमारे बेगूसराय ज़िले में अच्छी व्यवस्था बनाएँ जिससे कि आदमी सरकारी हॉस्पिटल जा सके और उसकी सुविधा होनी चाहिए